नमस्ते कह रहे हैं आपके पास मछली है का दे रोहू कैसे और ये सिबरी हाँ बहुत ज्यादे ही दे रहे हैं वो वाली मछली को नहीं ज्यादे तो दे रहे हैं ढाई सौ तो नहीं मिलता चलिए ठीक है और वो नहीं बागो नहीं मंगु है क्या आपके पास नहीं ये बताइये कितने का मिलता है अरे सर पाल नहीं रहा है तो बिकता तो है दो और कवई कवई कितने की है कवई आठ सौ रुपये किलो बहुत ज्यादे ही दे रहे हैं आप महंगे तो इसमें ज्यादा टेस्टी है का अच्छा ये प्यासी कितने की है और एक वो चाइनीज कोई मछली है का आपके पास मान लीजिये चाइना चाइनीज मान लीजिये हम लोग मजबूरी हैं तीन सौ साठ रुपया किलो अब ज्यादे मांगे दे रहे हैं सब मछलियाँ मुझे बस दो चार दिन में चाहिये बथ बड्डे पार्टी थी कब तक हो जायेंगी चलिये ठीक है हमें जल्दी चाहिये थे दो चार दस दिन में बता रहे हैं आपको ठीक है ठीक है सर हम बता रहे हैं आपको ठीक है नमस्ते सर